ओइ आंनो गाइखेर इसे नांगौमोनहाय कै लिटार हरनो हागोन नोङो आंनोथ' सारि लिटारसो नांगौमोन दा अ अ अ

दा होनबा आं सारि लिटार लाबोबा नों बाहाय दामखौ खम ला

अ पन्सास ताकाबा दुइस' जाहैगोन आरो दुइस' जागोन सारि लिटाराव ऐ दरकार जादोंंहाय आं मोनसे माबा खामानि मावनो नामायदोंमोन न'आवहाय मानसिफोरनो लोंहोनो जागोन होनबालाय आं लायगोन

नों दोनबानो जाबाय अ मा मोसौनि अ होनबाथाय मा मोसौनि लकेलनि अ ऐ अ बाहाय बिदिया दाथसोहाय

दे आं आं सारि लिटार लायसिगोन दोनबानो जाबाय

गधुलि बाजाराव

आंनिया माबासोना बेलासेसो होनाय जागोन ना मानसिफोरनो बाहाय साहा लोंहोनो नंदों आं बाहाय खामानि दङ अ दोन्थ'दो दोन्थ'